सब महिला सबके इतना सब कसके सर्पोट करय छै की आइ काल्हि सबकिछु महिलेसँ होइ छै सब काम हर चीज महिलेके होइ छै बिना महिलासँ कोइ काम होइ नहि छै सबकिछु महिला करय छै आजकल सबके जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला ही सबकिछु करय छै इतना आगे बढ़ि रहल छै महिला आब की करतइ महिला महिला तऽ बहुत किछु कए रहल छै प्रधानमन्त्री की भी योजना करि रहल छै महिला महिला बहुत सर्पोट करय छै सबके आजकल उँ पहिले महिलाके निकलय लए नहि दै रहय आब महिला सबकिछु करय छै सबकिछु सम्हाल लै छै की की की होइ छै सबकिछु करि लै छै महिला आब की करऽ लए जेतय इएह सब छै सबकिछु होइ छै महिलाके बिना महिलाके बिना किछु होइ नहि छै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसब होइ छै प्रधानमन्त्री भी बनि सकय छै मुज सबकिछु बनि सकय छै महिला उम जिला परिषद मुखिया सबकिछु बनि सकय छै महिला इतना करके अपना पयरपर खड़ा होइ छै आजकल सबकिछु छै सीखय छै अपना दमपर सबकिछु करय छै ककरो दमपर महिला नहि करय छै अपना दमपर करय छै तऽ पढ़ि लिखिके सबकिछु महिला पढ़ि सकय छै अपना आपके अपना केयर कर खुद करय छै अपना बिजनेस खुद महिला करि सकय छै आजकल महिलेपर सबकिछु होइ छै महिला अपना आपके सोचय छै हम सबसँ आगे रही सबसँ आगे बढी बढि कए रही एही सब होइ छै महिला महिला पढ़य छै तऽ सबके बेटियोके पढ़ाबय छै महिला अपना जितना पढ़ल रहय छै उतना बेटी सबके भी पढ़ाबय छै सबकिछु केयर आर लै छै महिला महिलाके की सब नहि हइ छै कष्टसँ किछु कर उर लै छै तब की करबय तब की